विसारे छॾ सभु तूं मुंहिंजूं मदायूं संभाले रखियूं अथई उहे तूं अजायूं हिनजो मतलबु इहो आहे की भॻवान खे हिक प्रार्थना आहे की भॻवान तूं मुंहिंजूं सभु मुंहिजूं सभु जेके आहिनि ग़लतियूं जेके आहिनि मदायूं माना ग़लतियूं उहे सभु तूं विसारे छॾ उहे पाणि वटि संभाले करे न रख ऐं हुनजे मथां तूं मूंखे अजायो भई उहो भई छा चइबो आहे भई भई हिनजे मथां तूं सजा ॾींदे उहो बिल्कुलु न कजे एक्चुली कहिड़ो पाप आहे ऐं पुञ कहिड़ो आहे पुछी सचु त मूंखे ख़बर तुंहिंजी नाहे बिना सोचे समुझे बसि थियनि थियूं बुरायूं मां चवां थो पियो त इहो पाप कहिड़ो आहे ऐं पुञ कहिड़ो आहे मां जेको कयां थो मूंखे ख़बर नाहे की मां जेको कयां थो उहो पाप आहे अलाए पुञ आहे तूं जेकरि तूं सचपुच पुछंदे त हिनजी मूंखे काई बि ख़बर कोने को मां कंहिंखे कुझु कयां थो त उहो पाप आहे अलाए पुञ आहे बिना सोचे समुझे थियनि थियूं बुरायूं मूं खां जेके आहिनि बिना सोचे समुझे मूं खां इहे बुरायूं थियनि थियूं पेयूं बंदीअ में पंहिंजे छा लिखंदो वञी थो खोड़ो हुन तुंहिंजो कॾहिं तूं भञीं थो कयूं सच में हूंदियूं केॾियूं मूं लुचायूं पंहिंजे बंदीअ में अलाए छा छा थो लिखंदो थो वञे पियो मूंखे तुंहिंजी काई बि ख़बर कोने को ऐं ॿुधाए बि नथो त तूं छा वेठो लिखी हुन में हुन में तो मुंहिंजे लाइ सुठो लिखियो आहे या ख़राबु लिखियो आहे मां सचपचु कंहिं त लुचायूं कयूं हूंदियूं जेके मूंखे ख़बर कोननि विसारे छॾ सभु तूं मुंहिंजूं मदायूं मुंहिंजूं मदायूं जेके आहिनि मुंहिंजूं भुलूं आहिनि जेके उहे सभु विसारे छॾ ॾिनी समुझ जेका तूं हुन ते हलां थो ॾिनो जेको आहे तूं हुन ते पला थो कर मुंहिंजे मथां बसि रहम जूं दुआऊं हे भॻवान तो मूंखे जेको ॾिनो आहे बसि मां हुनते ई हलां थो पियो मूंखे ॿियो कुझु न खपे ऐं ॾिनी जेका जेका तो मूंखे ॾिनो आहे ऐं मां हुन ते ई पला थो पियो जेका तो मूंखे समुझ ॾिनी आहे मां हुन ते ई हलां थो पियो ऐं मुंहिंजे मथां बसि तूं पंहिंजे रहम जूं दुआऊं कर हलां सभु सां संहिंजो बसि ॾे समुझ ओॾी बिना लाइक़ीअ जे तो सोने में लोॾी गुज़ारियां धीरज सां जीवन चाढ़ियूं लाहियूं विसारे छॾ सभु तूं मुंहिंजूं मदायूं हलां थो संहिंजो बसि ॾे समुझ उहो ॾींहुं मां सभिनी सां सुठो थो हलां पियो जीअं सुठो हलां मूंखे अहिड़ी समुझ ॾे बिना लाइक़ीअ जे सोने झूले में थो लोॾी मां लाइक़ ना आहियां हुनखां पोइ बि तो मूंखे हरको हरका शइ ॾिनी आहे एक्चुली गुज़ारियां धीरज सां जीवन चाढ़ियूं लाहियूं जीवन मां जीवन जेको आहे उहो बिना तुंहिंजे धीरज सां इहे सभु चाढ़ियूं लाहियूं लायां थो पियो ऐं विसारे छॾ सभु तूं मुंहिंजूं मदायूं हे भॻवान तूं मुंहिंजूं सभु मदायूं जेके आहिनि बुरायूं जेके आहिनि उहे विसारे छॾ